हां तुमचे कडेन कसलें कसली भाजी आसतली आतां ह्या वेळार कसली आसा ती सांग मागीर त्या प्रमाणे घेता म्हाका भेंड्याची भाजी आसा पालक ओके आनी मेथी आनी ताजी ताजी कसली आसा ताजी भाजी सोंपली आनी फाल्यां कितें मेळटली आतां म्हाका पूण आनी कितें तूं रोयता आनी कसली बाज हाडटा इतली म्हाका नाका म्हाका थोडीच जाय आसलेली आं हां हां केन्ना मेळटली म्हाका हय हय केन्ना योंव आतां येवपाक मेळटलें हां बरें आं बरें तर बरें येता हांव